جی میں پٹنہ سے محی الدین بول رہا ہوں کیا میری بات سیمانچل کے ٹور اینڈ ٹریول سے ہو رہی ہے جی چوں کہ میں سیمانچل آ رہا ہوں اور مجھے سیمانچل میں جو وہاں کی مشہور زیارت ہیں مقامات ہیں ان کی زیارت کرنی ہے مجھے تو اس سلسلے میں مجھے آپ کچھ جانکاری دے سکتے ہیں جی مجھے پانچ دن کے لیے آ رہے ہیں ہم آنا ہے سیمانچل اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے اور آپ کے پاس سے ہوٹل کی کیا سویدھا ہوگی ایک چیز اور مجھے جاننی ہے کہ آپ کے پاس کوئی کیسی گاڑیاں ہوں گی جس کے ذریعے سے جو بہتر گاڑیاں ہوں گی وہ مجھے چاہیے آپ کے پاس کون سی گاڑیاں ہیں اسکارپیو وغیرہ ہے یا کوئی بہتر گاڑی جو ارٹیگا یا انووا وغیرہ ایک چیز اور کہ آپ ہم چوں کہ میرا جو ٹور ہے وہ تین سے پانچ دن کا ہے تو آپ کن کن مقامات پر پہلے دوسرے تیسرے دن آپ مجھے زیارت کرا سکتے ہیں

اچھا چلیے ٹھیک ہے میں جی جی ٹھیک ہے میں جلدی آپ کو رابطہ کرتا ہوں وہاں پہنچنے کے بعد اور آپ سے چلیے بہت شکریہ آپ سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے میں آتا ہوں اور کال کرتا ہوں آپ کو جی ٹھیک شکریہ